खबऱ्यो पयल्यो म्हणटा त्यो खऱ्यो येताल्यो पण आतां म्हाका कोणाचेरूच विस्वास ना कित्याक आतां कितें जाला पयश्यांचो खेळ जाला तेचे कडेन कोणा कडेन पयशे चड आसा तो कितें करता पयशे दिता आनी आपले अशे छाप म्हणून दिता पूण आतां सगल्यो खबऱ्यो ज्यो येता ते खरे आसत ना थोडे तरी आसत ना तेजे फक्त वाचपाचे आनी सोडून दिवपाचे तांचो विस्वास आतां आमचेर आमकां कमी जाला